आं नमस्कार

आतां सगळें तुवें कांयच भिवपा गरज ना कितलोय पावस येवूं जाय तितलो म्हाल हाडून दवरिल्लो आसा तुका जाय जाल्या माळी कांदे आसा सुकी मिरसांगो आसा गांवटी आसा पोरसांतले आसात मागीर कांदे आसा कांदे तुका हे भायलेय आसात कर्नाटकाचो मागीर कोल कोल्हापुरचो आसा गांवटी जाय जाल्यार आमगे कुमटा आसा आं कुमटा कांदो आसा तो तिनशीं रुपया माळ हय

अडेज किलांची सुमार येत ती हय तुमकां कितली जाय पडटली जाल्यार हांव काडून दवरतां सायडीक न्ही पूण गेल्ले वर्सा तुवें साठ कील व्हेल्लें न्ही रे चलये बी धाडून दिल्ले न्ही आं मागीर तुवें तें वयर हेका लावन दवरलें ना दिसता रान्नीर आं पूण आमगे कांदो हरशीं बरो मरे आमी वेचून हाडटा केन्ना कुसना कुसता मिरसांगो तुका जाय जाल्यार खोलच्यो आसात गांवडोंगरी आसात खोलची मिरसांग तुका तुक म्हण बाराशीं पडटली आं कोणा मात सांग नाका ना ना ना तुका आतां जर तूं पणजे बिणजे गेलो न्ही ती सोळाशीं सतराश्यां सकयल सोपत ना

आं बरें तुका हांव वेगळी सामकी सुकी काडून दवरतां हय ना ना आमगे ती उदक बी मारिल्ली सामकी वोताक सुकयिल्ली कळ्ळें तूं डायरॅक्ट हय हय तारवोटी मिरसांगो एकलो हाण्ण दोवरता तुका जाय जाल्यार हांव ताका सांगता तूं परत बुदवार दीस येतलो ताचे पयलीं तूं म्हाका फोन कर बरें बरें